असांजे बंबई में घुमण लाइ जाम मुसाफ़िर ईंदा आहिनि जंहिंजे करे असांजी सरकार जो आर्थिक फ़ाइदो थींदो आहे गेटवे ऑफ इंडिया महालक्ष्मी टैम्पल ताज होटल जुहू चौपाटी जंहिंजे करे आसे पासे वारा जेके बि हुन जे आसे पासे में आहिनि हुननि जो जाम फ़ाइदो थींदो आहे ऐं जेके घुमणु ईंदा आहिनि